नमस्कार भैया आपने मैंने एक वस्तु को ऑनलाइन किया था जो मेरे पास आया है उस वस्तु को जिस प्रकार मैंने मंगाया था वो आया नहीं उसका पैकिंग भी ख़राब है और वस्तु जो हम ने मंगाया था वस्तू उस उस पैकिंग में नहीं था इसके लिए मुझे वापस के लिए मैंने आप को फ़ोन किया है आप कृपया कर के वो वस्तु वापस कर लीजिए और उसके बजाय मुझे एक जो मैंने ऑनलाइन किया था वो वस्तु मुझे चाहिए और इस वस्तू के बजाय मुझे दूसरा वस्तु दे दीजिए इस वस्तु का जो पैकिंग था वो पहले से ही खुला हुआ है इस लिए वस्तु मैं नहीं ले पा रहा हूँ और कृपया कर के ये वस्तु जल्द से जल्द मेरी पास से अप वापस ले जाइए और इसके बदले मेरा मेरा पैसा या वही वस्तु वापस मुझे देने का कष्ट करें और ऐसा ये कम्पनी का ग़लत रूल है कृपया कर के मेरा वो मेरा पैसा या वो वस्तु रिटर्न ले जाइए और मुझे समान जो चाहिए वही दीजिए